ہلو کیا زہرا فون لگا ہے جی زہرا ہی فون لگا ہے جی محترمہ بتائیے جیسا کہ میں نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ کے یہاں میں نے کچھ کھانے کی اشیا کو آڈر کیا تھا آپ کے ایپ سے جس میں میں نے دو روٹی اور ایک ڈبہ سالن چار عدد کباب آپ کے یہاں سے آڈر میں دیا تھا لیکن میرے کچھ دوست آگئے میرے گھر تو مجھے اس کی مقدار کو بڑھانا ہے جی بتائیے اب کتنا کرنا ہے دو روٹی کی جگہ آپ دس روٹی کر دیجیے چار عدد کباب کی جگہ آپ آٹھ عدد کباب کر دیجیے اور ایک ڈبہ سالن کی جگہ آپ دو ڈبہ کر دیجیے یعنی آپ فل کر دیجیے جی جی اور کچھ چاہیے آپ کو نہیں بس مجھے اتنے ہی کی ضرورت تھی شکریہ اچھا محترمہ آپ یہ بتائیے آپ کو کس ایڈریس پہ بھیجنا ہے جی میں نئی بستی سے بات کر رہی ہوں عمر عمر نام سے عمر نام سے جی جی عمر نام سے آپ آپ دیکھیے وہاں پہ موجود ہوگا میری تفصیل موجود ہوگی اچھا رکیے میں چیک کرتا ہوں جی جی ہاں میں نے چیک کیا ہاں تو یہ بتائیے کہ آپ پیسہ کیسے دیں گی جب کھانا میرے گھر پہنچ جائے گا تو میں ساتھ میں دے دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ میرا آڈر کب تک آ جائے گا محترمہ بس ہمیں بیس منٹ دیجیے آپ کا آڈر جو کھانے کی اشیا ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گی اچھا پہنچ جائے گی جی پہنچ جائے گی اور کچھ اور کوئی ضرورت تو ہوگی تو بتائیے گا جی نہیں بہت شکریہ ٹھیک ہے